पंखा तऽ बढ़िऑं रहै लेकिन ओकर कॉइल जे छै पाँच दिनमे ख़राब भऽ गेलै तऽ एहि लऽ कऽ ओ पंखा कोइ नीक चीज नहि भेल खराब डुप्लीकेट समान हमरा दऽ देलक